मेरा सबसे यादगार नृत्य प्रदर्शन या कार्यक्रम जो मैंने मेरे महाविद्यालय में किया मैंने मेरे महाविद्यालय में तीन वर्ष वार्षिक महोत्सव में भाग्य लिया जिस में मैंने पहले वर्ष मेरा नृत्य था कथक्कली दूसरे वर्ष मैंने बंगाली साड़ी पे डांस किया था और तीसरे वर्ष सरस्वती जी की कविता थी जिस पे मैंने नृत्य किया था मेरा काफ़ी अच्छा जो अनुभव रहा मेरे उन महाविद्यालयों में जितने भी बार मैंने वार्षिक महोत्सव में भाग लिया वही यादगार हैं और मुझे आज भी उनकी याद ज़रूर आती हैं और मैं वो पल याद करके बहुत खुश होती हूँ और मेरे पास उनकी यादगार के लिए वीडियो फ़ोटो सभी रखी हुई हैं